आं हांव रुतुजा नायक उलयतां जी एम सी लागला नी कॉल म्हाका मात्शी तुमची हॉस्पिटलान कसली फॅसिलीटीज आसा तीं जाणून घेवपा जाय आसली ऑर्थोपॅडीक डॉक्टर बी केन्ना येतात तें आनी ब्लड टॅस्ट करपा जाय जाल्यार हां आनीक ऑर्थोपॅडीक डॉक्टरा मेळटली जाल्यार अपोंय्नमेंट घेवची पडटा नी पयली तीं आमी थंय येवन पयली नंबर काडचे पडटा काय फोन करून आमी घेवपाक शकतात हां बरें आनी इफ अपोंयंटमेंट घेवन सुद्दां आमकां इनकेस त्या दीस येवपा मेळना जाल्यार आमकां दुसरे दिसा मागीर येवन चॅक अप करपा मेळटा हां नीव अपोंयंटमेंट घेवपा पडटा नी बरें आनीक डँटिस्ट बी येता तो खंयचे दिसा येता बरें एक दीस घेतल्यार पुरो नी पयली आं बरें थँक्यू आं म्हाका जाय तें इनफोरशन मेळें थँक्यू